गस्ला सुनो थाखाय माखासे लानाय जादों दा जेनाखि जोङो गिबि गिबियावनो गस्ला सुनो थाखाय जोङो बासन लानाय जायो बासन ओमफाय आरो बिनि उनावहाय जोङो दै मोजां बा फिलटार दै खालामनानै दैखौ जोङो बासनाव जगार लायो बेनि उनावहाय आरो स्राब लायो स्राब लानानै जोङो जेनिखि गस्लाखौ सुनो लानाय बे गस्लाखौ जोङो दैजों स्राबखौ मिसल खालामनानै मिखलायनानै जोङो गस्लाखौहाय जोङो दस मिनिट फनद्र' मिनिट बा बिस मिनिट सोमहाबनानै दोनो बे सोमहाबनायाव जोंनि गस्लानि जेनाखि मैला नांनाय बा दागिफोर लेथ्राफोर बेफोरो स्र' जायो जों बेखौहाय दै सोमहाबनायनिफ्राय बोखांनानै जोंनि जेनाखि गस्ला सुग्रा जायगा बेवहाय जोङो दासेबनानै बा जों मैलाखौ हुखुमुरनानै जोङो गस्लाखौहाय बोखांनानै जोङो सेबो सेबनायनि उनावहाय जोङो मोजां दै लानानै बेयाव सोमस्रबावो सोमस्रनानै जोङो बोखांफिनो बोखांनानै जोङो आरोबाव बे गस्लाखौ सेबखाङो गोगो दैजों जोङो साफा खालामो बे गस्ला खौ बोखांखांनानै जोङो बाहेरायाव फोरानो जोंनि नैबे गस्ला सुनायाव बोथोरनि सायाव माखासे होनाय दङ जायनिखि जों बोथोरखौ नायनानै जोङो बाहेरायाव फोराननो गोनां जायो जायनिखि जों गोजां बोथोरावहाय जोङो बाहेरायाव दानदा गायनानै जोङो गस्लाफोरखौ फोराननाय जायो आरो जोङो माखासे बोथोरखौ नायनानै जेनाखि सानदुं दुङा बा अखा हानाय बोथोर बेफोरखौ नायनानै जोङो मोनसे जोंनि जगार लानाय जेनाखि जोंनि न' न'फोरावहाय जोङो फोराननो गोनां जायो आरो दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां अखानि थाखाय जोङो बाहेरायाव फोराननो हाया जायो जेनाखि जोङो गोबां अखा हानायलाय हप्ताहसेब्ला फनद्र' दिन गाहाम अखा हायोब्ला जोङो जोङो न' सिङावहाय फोरानग्रा जायगा खालामनानै जोङो फोरानो आरो बेवहाय जोङो फांखा होनानै गस्लाफोरखौ बा जिफोरखौ जोङो फोराननो गोनां जायो दायो जोङो बेबायदि खालामनानैनो गस्लाफोरखौ बा जिफोरखौ जोङो फोराननानै लानो गोनां जायो आरो बिनि उनावहाय दङ जोंहा सि जोम सुनायावहाय जोङो दैखौहाय जों माब्रैहाय खम बिबाङै बाहायनो हायो जायनिखि जों दैखौहाय बांद्राय ओइ बाहायगारा लासिनो जों माब्रै जों बाहायनो हायो जेनिखि जों गस्ला गांसे बा जि जोमखौ सुयोब्ला जों गिबि गिबियावनो जोङो दैखौ एसे होग्रोनानै जोङो बे गस्ला आंनि जिनिखि मैला नांनायफोर बे मैला नांनायफोरखौ जों बे दै एसेयावनो जोङो सोमनानै सोमस्रनानै जोङो सेबखाङो जेनाखि जोङो बे दै एसेनिफ्राय जों बे गस्लाखौ बोखांनानै जोङो सेबनानै आरो बे एसे दैखौ जोङो गारनानै आरोबाव जोङो बेनि उनावहाय जेनाखि गोगो दैखौ जोङो एसे होफिननानै जेनि जोंनि गस्लाखौ आरो बेयावहाय गोगो दैयाव सोमनानै जोङो गस्ला बा जिखौ जोङो बोखांफिनो साफा जायो अब्ला बे नैथियावहाय जोंनि दैया बा जाय जिखौ जोङो सोमस्रदोंमोन बे दैयाहाय गुबुंले जाया खमायलाङो गुबुंलेया बे समाव आरो जोङो बोखांबावनानै थामथियाव जों एसे बाङाय दै होनानै गोगो दैखौ होनानै जों बेवहाय सुखांफिनो गस्ला बा जिखौ जों बिनिफ्राय बोखांफिननानै जों नुनो मोनो जे दैया गुबुंले जायाखै आरो गस्लानि मैलाफ्राबो माने खारबाय होननानै जोङो साननो हायो आरो जों दैखौ खम बिबाङै बाहायनो हायो